मैं एक गाना अक्सर गुनगुनाता हूँ वो गाना है नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा ओ हो हो हो हो हो हो हो हो आ हा हा आ हा आ आ आ आ आ नदिया चले चले रे धारा चन्दा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा